हम एक विद्यालयमे पढ़बैत छियै ओहिमे बच्चा सबके किछु नया नया ड्रॉइङ्ग बताबेके पड़ैया ओहि ड्रॉइङ्गके दौरान ने बच्चा सबके अच्छा अच्छा चित्र बनाबेके ड्रॉ कलर रखेके सब सीखाबेके पड़ैया ड्रॉइङ्ग भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छै ड्रॉइङ्ग से कला एक ड्रॉइङ्ग एक कला हइ ओहि ड्रॉइङ्ग कला से बच्चा सबके कलर करैके चित्र बनाबेके अच्छा अनुभव होइत छै हम भी एक ड्रॉइङ्ग कलामे भाग लेले रही हम खुद एक ड्रॉइङ्ग बनेले रहौं ड्रॉइङ्ग बनेला से आओर रङ्ग भरला से बहुत अच्छा खूबसूरत चित्र बनके आबैया ड्रॉइङ्ग बनाना बहुत जरूरी छै ड्रॉइङ्ग कलामे भी अपन इंसान अपन भविष्य बना सकैत छै हर चीज एक अच्छा चीज होइत छै कोइ भी चीज बुरा नहि होइत छै ड्रॉइङ्ग करना बहुत अच्छा कला छै ड्रॉइङ्ग करैके चाहियै